हमरा पास एगो गाय छै गायके चारा के लिए हमरा दू बीघामे गायके चारा लगयने छी तऽ गायके चारा काटयके लिए भोरे भोर उठै छियै जलखइ करि लै छियै तकर बाद जाइ छी बाध बाध जाकऽ घास काटै छियै काटिकऽ जुना बनबै छी जुना बनाकऽ ओहिपर राखै छियै राखि कऽ बान्है छियै आ बान्हिकऽ दू आदमी सॅं उठबै छी उठाकऽ फेर माथा पर लाबै छी घर घर लाइब कऽ कुट्टी काटि कऽ तऽ गायके नादमे सानी लगा दै छियै आ सानी लगबैके बाद ओहिमे आटा नमक और सब चीज दए दै छियै तब गाय चावसँ खाइ छै आ बढ़िऑं दूध दै छै पाँच लीटर कऽ दूध दै छै और सब फैमिली मिलके खाइ छियै दूध बढ़िऑं से तन्दुरुस्त रहै छियै इएह सब गायके चारा अछि और गायके एगो नया वाइरस चललै हँ जे गायके बहुत दिक्कत होइ छै फोका वाला तऽ गायके दिक्कत होइ छै ई वाईरस से छुटकारा पाबयके लिए हमरा एखन भगवान से मन्नत माँगै छियै तऽ भगवान गायके माता होइत अछि आओर गाय के देखल नहि जाइ छै हमराके गाय मतलब इएह सब वाइरस छियै ने बहुत चललै हँ आइकाल्हि गाय आर के भए गेल अहिना तऽ ईसब अच्छा नहि लागै छै गायके देखल नहि जाइ छै तब तऽ इएह सबके लिए हमरा पुरा गायके नहा दै छियै टाइम टाइम से नाहाबै छियै टाइम टाइम से चारा दै छियै एहि सबमे गाय बढ़िऑं दूध दै छै आओर आओर गायके लिए घर एगो बनयने छियै घरमे एगो नादि देने छियै घरमे गायके सेफ्टी के लिए मच्छड़दानी लगा देने छियै मच्छड़ वच्चड़ नहि काटै कोइ एहन तरहकी बीमारी नहि फैलै गाय के रोज भोर शाम सुबह कऽ खोलै छी नाद पर लऽ जाइ छी ओतऽ कुट्टी सानी करै छियै आ शाम कऽ फेर घरमे आबि कऽ बान्हि दै छियै हम गायके पुरा सेफ्टीमे राखै छी आओर किछु दिनके बाद गाय अपन बच्चाके जनम दै छै जनम दै के बाद ओकर बच्चा बहुत प्यारा लागै छै अच्छा लागै छै बिल्कुल अपन माँ तरह रहै छै सब ओकरा प्यार करै छै दुलार करै छै गायके बच्चा सब पुरा तकर बाद गाइयो ओकरा बहुत प्यार यार करै छै हमरा पास जे एक गाय छै तऽ बढ़िऑं छै पुरा और हमरा खेतियो छै तऽ घास आर वहमी सँ काटि लै छियै गायके खिला दै छियै तब इएह सब रहै छै बात